बैंकों के अलावा भी और भी अन्य जगहों से जैसे हम किसी भी किसी से हम पैसा लेते हैं और जैसे हम अपने दादी से ले लिए या फिर अपने घरों में से किसी और से ले लिए फूफा से ले लिए या फिर अपने मामी से ले लिए बहन से ले लिए और मतलब पढ़ने के लिए मतलब किसी से भी हम अपने घर वालों से रिलेसन किसी से भी पैसा ले सकते हैं और ले कर अपनी पूरी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं जैसे हम को शादी करना है तो उसके लिए अपनी हम बहन से पैसा ले सकते हैं भाई से पैसा ले सकते हैं या फिर अपने घर वालों से ले सकते हैं पैसे अपने कोई रिलेसन है मामी उन से ले सकते हैं ऐसे कई लोगों से हम अपना पैसा ले कर अपनी शादी विवाह सब कुछ कर ले कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं अपने हर चीज़ों को मतलब अच्छे से कर सकते हैं सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई को ले कर के सब चीज़ पूरा कर सकते हैं